हमारे स्कूल में बहुत सी प्रकार का खेलकूद या जो आप कह सकते हैं स्कूल में भाग लेने के लिए अनुभवतः बच्चे के कौशल की जानकारी के लिए बच्चे कितना कौशल फ़ुल है कितना तेजस्वी है अनेक प्रकार के खेल कूद कराए जाते हैं जैसे हमारा इस्कूल में कभी कभी दौर कॉम्पटीसन भी होता है कभी कभी हाई जम्फ लौंग जम्फ तो कभी गोला फेंक इस तरह काफ़ी खेल होते हैं जिसमें विद्यार्थी का कौशल भी जानकारी होता है और विद्यार्थी हेल्थ वेल्थ भी रहते हैं इससे विद्यार्थी का जो अनुभव होता है वह बहुत ऊपर तक जाते हैं हम भी कभी कभी उसमें भाग लेते हैं तो अच्छा लगता है इससे अपने आप में एक अनुभव पता चलता है विद्यार्थी में कितना अनुभव है विद्यार्थी क्या ये क्या कर सकता है मान लो किसी अस्टूडेंट किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में इक्षुक नहीं है पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो खेल कूद के जरिए वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है मुझे इस गेम में इंटरेस्ट है मान लीजिए किरकेट बहुत सी विद्यार्थी या बच्चे ऐसे होते हैं जो जिसे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता फिर भी उसका जो पिता या गार्जियन जो होता है जबरदस्ती उसे पढ़ाना चाहते हैं उसका इंटरेस्ट क्रिकेट फुटबॉल हॉक्की या काफ़ी बहुत कुछ में होता है वो करना चाहता है कुछ लेकिन जबरदस्ती पढ़ाई में और पढ़ाई के साथ इस्कूल में इसीलिए ये कराया जाता है ताकि बच्चे जिसमें इंटरेस्ट ले सके वो अपना तैयारी कर सके और साथ ही वो अपना अनुभव कर सके जो हम ये कर सकते हैं हम किरकेट भी खेलते गेम भी खेलते ये गेम निकाल सकते हैं हमसे पढ़ाई नहीं होगा तो वो गार्जियन बात करके उस गेम में जा सकता है इससे हमारा अनुभव भी बनता है और विद्यार्थी का तेजस्व अपना आप को पहचानने का अनुभव हम क्या कर सकते है लाइम में विद्यार्थी वह अपने आप को समझ पाता है जो हम भी कुछ कर सकते हैं हम भी जिंदगी में कुछ कर सकते है इसलिए हमारा ये अनभव बहुत ही ज़्यादा रहा है और देखता भी रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये इस्कूल में जो कॉम्पटीसन होता है इस्कूल में जो खेल होता है उससे अनुभव के साथ साथ योग्यता कुशलता और सहनशीलता के साथ अनुभव भी काफ़ी हो रहा है